ہیلو جی کیا یہ حلال میٹ شاپ ہے جی مجھے مچھلی چاہیے تھی میں نے آپ کے یہاں کون کون سی مچھلیاں ہیں مجھے سنگاڑا مچھلی چاہیے سنگاڑا مچھلی کے کیا ریٹ ہوں گے کیا قیمت ہوگی ان کی آٹھ دراصل مجھے آپ کا نمبر میری سہیلی نے دیا تھا وہ بتا رہی تھی آپ کے انہوں نے آپ کے یہاں سے مچھلی آڈر کری تھی اور میرے گھر میں میرے بھائی کی منگنی کی تقریب ہے اس میں میں چاہ رہی تھی مچھلی کا ایک چھوٹا آڈر میں آپ کو دوں اگر آپ کے یہاں سے مچھلی اچھی آئی ہمارے یہاں تو میں ان شاء اللہ جو شادی کا بڑا آڈر ہوگا وہ بھی آپ کو ہی دیا جائے گا تو یہ آپ کی دکان کہاں پر ہے جھینگا اچھا چلیے یہ تو اچھی بات ہے اگر یہ منگنی کے تقریب کا مچھلی اچھی کوالٹی کی ہمارے یہاں آئی کیونکہ شادی کی تقریب کا جو آڈر ہے وہ ان شاء اللہ آپ کو ہی دیا جائے گا اور آپ کے یہاں اور یہ جھیگا اور یہ کیکڑا وغیرہ بھی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ